मैं एक वेन के लिए किराए के लिए वेन कर रही हूँ जैसे कुछ इस तरह बातचीत है हम्म हेलो भईया मुझे मतलब हरिद्वार जाना है और मुझे किराए के लिए वेन चाहिए तो आप मतलब अपना किराया बता दीजिए जो मतलब कितना किराया लीजिएगा तो मुझे ऐसा है जो कल्याणपुर ब्लॉक से मुझे मतलब हरिद्वार अयोध्या जाना है और वहाँ मुझे मतलब काफ़ी मंदिर का मंदिर की दर्शन करना है तो और वहाँ मुझे मतलब अयोध्या में दो तीन दिन लग जाएगा हम्म दर्शन वर्शन करने के बाद उसके बाद फिर मैं वहाँ से में वहाँ से में हरिद्वार जाऊँगी और फिर हरिद्वार में हरिद्वार में मतलब गंगा स्नान करने के बाद फिर वहाँ से मैं आगरा मथुरा जाऊँगी और फिर मतलब यही सब कुल मिला के मुझे दस पंद्रह दिन लग जाएगा तो आप मुझे मतलब बताइए जो कितना किराया लीजिएगा इसका कितना तो हम्म जैसे नहीं नहीं नहीं नहीं आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं थोड़ा कम कीजिए किराया क्योंकि इतना तो नहीं होता है इतना किराया तो है नहीं वहाँ का तोड़ काम कीजिए इतना टाइम नहीं तो ऐसा थोड़ी ना होता है जो आप पाँच हजार रुपए बोल दिए पाँच हजार कौन लेता है भाई यार जो इतना तो मैं दे नहीं पाऊँगी तो थोड़ा कम कीजिए पैसा और और यहाँ मतलब हम कल्याणपुर ब्लॉक से बोल रही हूँ दस नंबर वार्ड से बोल रही हूँ तो आप बता दीजिए हम अपना हम अपना टाइम से तैयार वैयार होकर रहेंगे और फिर आप आ जाना टाइम से तो बताइए मुझे क्या है इसका प्रोसेस कितना पैसा वैसा लगेगा तो नहीं नहीं नहीं मैं इतना पैसा तो मैं दे नहीं पाऊँगी क्योंकि फिर आप अगर मना कर रहे हैं तो मैं कोई और कैब कर लूँगी ठीक है आप आप बता रहे हैं तो देखती हूँ आगे क्या होता है हाँ हाँ मैं मतलब वो अयोध्या सबसे पहले अयोध्या जाना है मुझे फिर वहाँ मंदिर में दर्शन वर्शन करना है तो दो तीन दिन तो मुझे अयोध्या में ही रुकना पड़ेगा वहाँ से फिर मैं हरिद्वार जाऊँगी हरिद्वार में हरिद्वार नहाने के बाद फिर वहाँ दर्शन करूँगी फिर वहाँ से आगरा मथुरा जाऊँगी और आगरा मथुरा में दो तीन दिन तो लग ही जाएगा मुझे दर्शन करने में उसमे बाद फिर हो सकता है तो मैं आगरा भी जा सकती हूँ हम्म सुना है काफ़ी चर्चा है वहाँ का जो वहाँ का ताजमहल मतलब अजूबा है तो एक बार तो वहाँ जाना ही चाहिए तो आप किराया बताइए कितना किराया लीजिएगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है आप आप कुछ तो कम कीजिए किराया इतना किराया तो हैं नहीं आप पाँच हजार बोल रहे हैं तब पाँच हजार मैं तो हम जा नहीं पाएँगे तो नहीं नहीं नहीं हाँ कोई बात नहीं हैं आप आप बोल दीजिए मुझे नहीं तो मैं फिर कोई कोई और वैन देख लूँगी हाँ हाँ ठीक है और फैमिली और फैमिली भी जा रहे हैं दो चार पड़ोसी भी हैं वो भी जा रहे हैं तो हाँ तो तो मतलब इस गाड़ी में मतलब कितना सीटें हैं क्या है हम्म ये सब बता दीजिए मुझे सीट कितना सीट अवेलेबल है इसमें और सब कुछ होना चाहिए इसमें जरूरी है ऐसी होनी चाहिए ए सी अगर होगा तो मतलब अभी गर्मी का टाइम है तो तोड़ इंसान को आराम मिलेगा तो आप बता दीजिए कितना क्या कैसे क्या करना है और जैसे आप जाइएगा तो एक दो जगह तो रोकते हुए जाना पड़ेगा ऐसा तो है नहीं जो मतलब हम यहाँ से वो चले फिर रुके नहीं तो बता दीजिए मुझे क्या करना है नहीं करना हैं हाँ हाँ शाम तक मुझे बता दीजिएगा जो हाँ एक दो घंटे में बता दीजिए मुझे फिर फिर मैं देख लूँगी जाना है या नहीं जाना है तो ठीक है आप मुझे कॉल कर के बता दीजिएगा यही नंबर है मेरा तो हाँ ठीक ठीक ठीक है भईया जी ओके थैंक यू